अगर बात करी जाए मेरे परिवार और मेरे साथी मित्रों की तो हम लोग कहाँ जाते पिकनिक में तो हम लोग अधिकतर बरगी डैम चुनते हैं वहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ जाने के लिए पिकनिक के लिए और और वो स्थान बहुत ही पसंदीदा हम लोग के लिए इस लिए है क्योंकि वहाँ पर पानी मतलब एक तरह का वो डैम है तो वहाँ पर पानी बहुत होता है और वहाँ पर गतिविधियाँ भी बहुत होती हैं जैसे यहाँ पर बोटिंग हो जाती है और क्रुज़ उरूज़ भी है वहाँ पर तो आप वहाँ पर सैर कर सकते है या मस्ती कर सकते हैं वहाँ पर अपने परिवार मित्रों के साथ तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है वहाँ पर आप ख़ाली जगह बहुत सारी रहती तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं और बैठ के उस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं आप आनंद उठा सकते हैं पूरा और ख़ाली समय में हम लोग हम लोग ऐसा करते हैं वहाँ पर कि जो जैसे हम परिवार के साथ हैं मित्रों के साथ हैं कभी परिवार और मित्र दोनों साथ में हैं हमारे तो हम लोग कोई खेल खेल लेते हैं जैसे अन्दर बाहर हो गया तो हम लोग ऐसे खेल लेते हैं जिस में मतलब हम लोग का इंजॉय हो जाए हम लोग आनंद ले सकें इस चीज़ का तो धन्यवाद